جب ہم کُھلے پانی میں تیر رے تیراکی کر رہے ہوں جیسے بہتی ہوئی نہر ہو یا بہتی ہوئی ندی ہو جب اُس میں ہم تیراکی کر رہے ہوں تو ہم کو بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم کہیں بڑی چٹان پہ ٹکرا نہ سکیں جس سے ہم کہیں بھنور میں بہہ نہ جائیں تو اِس وجہ سے بہت سی چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے جیسے کہ ہم جب ہم شروع کریں تیراکی تو اُس وقت ممکن ہو تو سوئمنگ جو ڈریس ہے وہ پہن لیں سوئمنگ اسکرٹ پہن لیں یا اگر ہمارے پاس یہ چیزیں مہیّا یا دستیاب نہیں ہیں آسانی کے ساتھ تو ایٹ لیسٹ کم سے کم جو ٹائر جو ہوتا ہے ٹیوب ہوتا ہے جو موٹائر سائکل میں سائکلوں میں پڑتا ہے یا کاروں میں ڈالا جاتا ہے اُس کو اپنے اندر پہن لیں گے ہماری تیراکی میں بہت مدد کرتا ہے تو ایسے میں جو چیزیں ہمارے سامنے رُکاوٹیں آئیں گی جو ہم کو لہر آئے گی وہ ہم کو بہا نہیں پائے گی ہم آسانی کے ساتھ چیزوں کو سویم کر پائیں گے اور اپنے آپ کو مضبوط بنا پائیں گے اِس لیے ضروری ہے کہ جو بھی تیراکی کریں تیراکی سے پہلے اُس چیز کی تیاری کر لیں ہر ایک چیز اپنے لیے دستیاب رکھیں کہ جب ہم کو بیچ بھنور میں جانا ہے تو یہ کیسے کرنا ہے جب ہم کو کُھلے پانی میں تیراکی کرنی تو یہ کیسے کرنی ہے